एक बार हम अपने स्कूल स्कूल से अपने टीचर के साथ हम लोग घूमने गए लखनऊ वहाँ का वातावरण हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और रास्ते में खाने पीने के लिए पराठा पूड़ी बनाकर ले गए अपने दोस दोस्त मित्र के साथ हम लोग खाएँ पिएँ और लखनऊ गए तो वहाँ चिड़ियाघर घूमे वहाँ चिड़ियाघर घूमे देवा शरीफ़ घूमे वहाँ से हम लोग अच्छे अच्छे सामान खरीदकर लाए वहाँ के लोग वहाँ लखनऊ का वातावरण हम लोगों को बहुत अच्छा लगा अपने दोस्त मित्र के साथ हम लोग खूब खूब मौज मस्ती किए वहाँ चिड़ियाघर घूमे वहाँ से हम लोग अच्छा अच्छा सामान खरीदकर अपने बच्चों अप अपने अपने घर ले आए और दोस्त मित्र के साथ हम लोग खूब मौज मस्ती किए